जय झूलेलाल मां सूरत शहर में रहंदी आहियां सूरत गुजरात में आयलु आहे गुजरात पंहिंजी चनिया चोलीअ जी कलाकारीअ लाइ पूरे विश्व में फेमस आहे त गुजरात जा कलाकार चनिया चोलीनि ते वर्क करे पंहिंजी कलाकारी कंदा आहिनि उहे पंहिंजी कलाकारीअ जो प्रदर्शन करण लाइ वक़्त बे वक़्त हंधि हंधि ते एक्ज़ीबिशन रखंदा आहिनि ऐं देश विदेश जा माण्हू उनजी मुलाक़ात वठी उन्हनि खे प्रस्थान कंदा आहिनि